السلام علیکم ہم قیوم انصاری بول رہا ہوں کیا یہ تکوا فانی کمپنی سے ہو رہی ہے جی جی جی سر میں یہ کہنا چاہتا کہنا یہ تھا کہ میں اس سے پہلے ایل آئی سی میں تھا فصل کی بیمہ کروا رکھی تھی میں آپ کے یہاں منتقل ہونا چاہ رہا ہوں یہ چاہ رہا ہوں کہ فصل کی بیمہ کرویں کرواؤں آپ سے کروا اچھی پہلے پچھلی بار پچھلی کمپنی سے اچھا سے پچھلی کمپنی پر سنا رکھا تھا اس لیے رکھا تھا اسلامی طور سے فائنانس کرتے ہیں جی جی میں تو کئی سالوں سے ایل آئی سی کروا رکھا ہے جی جی میں سر کیا بتلائیں گے کیا دستاویز لگیں گے جی پچھلی کمپنی کی جو دستاویزات ہیں میرے پاس جی ووٹر آئی ڈی ہے آدھار کارڈ بھی ہے پین کارڈ بھی ہے اور زمین کی رسید بھی ہے جی جی سن رہا ہوں جی میں نے کیا تھا کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ڈھنگ سے معلوم نہیں جی جی ٹرانزیکشن کافی آ جائے گا جیسے دستاویز آ جائیں گے ہم آپ کی کمپنی میں فصل بیمہ جو ہے آپ کی کمپنی میں آپ سے جڑ جائیں گے اور آپ کے یہاں جو ہے ہماری کاغذات جتنی بھی ہیں تو آپ کی کمپنی سے ہم کر لیں گے